ہلو جی بھائی میں نے یہاں پہ پک اپ کی لوکیشن ڈالی تھی لکشمی نگر میں اور مجھے یہاں کھڑے کھڑے دس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں آپ ایسا کریں کیب کینسل ہی کر دیں مجھے اتنی دیر ہو گئی میں اب اور ویٹ نہیں کر سکتی آپ یہی کہے جا رہے ہیں کہ ہے نا ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں پاس میں ہی ہوں تو بھائی ایسے کتنی دیر لگے گی آپ کو ہم پریشان ہو رہے ہیں یہاں پہ آٹو بھی کھڑے ہوئے ہیں تو ہم آپ پہلے بتا دیتے تو ہم آٹو کر لیتے اتنی دیر سے ہم نے آپ کا ویٹ بھی کرا آپ نے ہمارا بہت ٹائم ویسٹ کر دیا